ओ जोंनि गामियाव आगोलाव हादान गैयैयाव जों ओंखामबो रसा नाङोमोन बेनिफ्राय गथ' गथाइ फरायनाय एबा जोंबो फरायनो मोनाखै जामबियानो बेनिफ्राय जों हादान मोननानैसो इसे इलाफोर फरायनो हादों जों फरायस्लाबनो हायासै नाथाय जों फिसाफोरखो इसे इला हादाननि माइ फाननानैनो गोरों गोरा खालामनो हाबाय बेनिफ्राय जों समाव बिदिनो बे हादानाव थानाय समावबो मैदेर लानानै न'बो सिफाय जाफेरबाय आरो जों खारनां खांबाय बिदिनो थांलाय फैलाय जानाङो समाव हाग्रानि मैदेराबो जोंखौ न'बां सिफाय फैयो दाख्लिबो सिफाय खांबाय जोंहानि खाथियावनो बेसेबा मानसि थानाय न'खरखौनो थानो हायै जालांबाय बिनिफ्राय दा बिसोरबो बहा थागोन बहा मागोन दाउ अमा खानो जायगा गैयै जानानै दं बेनिफ्राय दा न'फोरखौ फाहाम फैदों थानो हागौबा हागौबा दा हाथ'आखै फैथ'आखैआनो दा मैदेराबो हराव सामफ्रामबो फैबाय थायो उफुद्रुख जानानै दं जों दा बि थानायनि मोजां जानायनिफ्राय मैदेर फैयै फैनो फैयैनिफ्राय बोरैहाय मोजां जागोन जों बेखौ दा नाजागासिनो सामफ्रामबो फैयो सामफ्रामबो उफुद्रुख बिदिनो बिथिं नङा बिथिं माइ जानो फैयो दा बि माइ जानो फैनायखौ माजों होगोन माजों होआ समाव जों अर लानानै होयो समाव बिदिनो मैदेरा अख्रा फैब्लाथाय रायजो राजा गथ' गथाइ लोगो नांनानै होहरनो गोनां जायो बेयावबो थांबावा एखनब्ला अख्रा अख्रा माइ बाख्रिनि बुफ्रुनानै जायो एखनब्ला माइ बस्थाखोनो लानानै थाङो जों गोबां खस्थ मोनबाय बिदिनो गामिनि मानसिफ्रा दा समाव हाग्रायाव थानायखौ गारनानै न'न' उथ फाथ खालामहैयो बिसोरबो जों दा मा खालामगोन दा बिदिनो साननानै आग्रो मोना जाबाय रायजो राजायाबो बोरैहाय मोजां जागोन बोरै मोजां जाया बेखौ सानबाय थायो सानफ्रामबो